काणकोणांत शेतां खातीर उदकाचे स्त्रोत्र म्हणल्यार बारीक बारीक न्हंयचेर घातिल्ले बंधारे त्याच बरोबर काणकोणचें चापोली धरण धरणाचें उदक आनी पावसाच्या तेंपार दोंगरा वयल्यान व्हांविल्लें उदक हें काणकोणच्या लोकांच्या शेती खातीर उदकाचें स्त्रोत्र जावन आसात आनी लोकांक आतां खंयचेंय मागणी नासतना सतत उदका पुरवण करपाची खंयचीय येवजण अशी हांगा ना जमनींत शिंपणावळी जाताच आनी लोकांनी वेगळ्यावेगळ्या कडेन बांयों मारिल्ल्यो आसात त्या बांयच्या उदकांत लोक बारीक बारीक पोरसां रोयतात शेतां खातीर मात्र बांद घालून बांदाचेर उदक आडोवन तें उदक एका सायडीच्यान शेतांत पावयतात त्याच उदकाचें केन्ना केन्ना पोरसां सुद्दां करतात आनी दोंगराचेर व्हडले व्हडले हें टांकी अश्यो बांदून तातूंत उदक सांटोवन दवरतात आनी तें उदक थोडें थोडें थोडें थोडें गांवांनी सोडटात आनी मागीर ताजो फायदो लोक आपल्या वेगवेगळ्या उत्पादना खातीर करून घेतात आनी चापोलीच्या धरणाचें उदक थंयसरल्या लागींच्या लागीं आशिल्ल्या सगल्या लोकांक ताजो फायदो जाता थंयचे लोक शेती शेतीचें उत्पादन भात शेतीचें उत्पादन भरपूर घेतात आनी तांकां पिकूय बरें येता